एल पि स्कुलाव फरायोमोन गामियाव गामबारियावनो बिनिफ्राय एम इ स्कुलाव फरायदों आङो फाथाखाथायाव फाथाखाथानिफ्राय ओमफ्राय आङो नैबावहाय सेबेन ओइद नाइनाव गामियाव फरायफैनाय जादों गामबारियाव खुलिदोंमोन नालाय बेयावनो फरायफैनाय जादों बिनिफ्राय नाइनाव फरायनायावनो बोराया नायनानै हाबा जानांबाय आरो आं बिदि जाबाय जाबाय